क'क्राझार जिल्लायाव मोननाय गिबि सावस्रि फाहामथायफोरा जाबाय रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल बे हस्पिटाला गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो बे बे हस्पिटाला दा जों सरखारि हस्पिटाल देहा फाहामसालि होननानै मिन्थिनाय जायो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बेराम जेरै जोनोम जानायनिफ्राय लानानै गोबां बैसोगोरा जानाय समाव गोबां बेरामाव गोग्लैनाय माखासे गावबा गावनि जेरै मेगननि बेराम बायदि उदै बायदिसिनानि बेरामफोरखौ फोरखौ फाहामनाय जायो आरो बेफोरखौ बे फाहामसालियाव नैजिब्रै घन्टानि थाखाय खामानि मावनाय जायो आरो बे फाहामसालियाव गोबां बिसिना एबा

लोमजागिरिफोरखौ फाहामनो थाखाय गोबां बिबांनि नार्स आरो थानाय जायो बे नार्सफोरनि गाहाय खामानिआनो जाबाय पेसेन्ट एबा लोमजानायफोरखौ नायनो थाखाय गिदिं गिदिं इन्जेकसन होनाय एबा बिजि बिजि थुनाय गोरबोआव थानाय बिमाफोरखौ मुवाफोरनिफ्राय गथ' जोनोम होनो थाखाय बे फाहामसालियाव फाहामनाय जायो आरो दतमा पि ऐस सि ब्लक हस्पिटालाव गासै थामजिथाम बिसिना दं बेयावबो बेबायदिनो फिसा जोनोम होनो सम जानाय बिमाफोरखौ बेयाव लाबोनानै फिसा जोनोम होनायाव हेफाजाब खालाम हरो गामिनि सुबुंफोरखौ आरो बेहायनो उन्दैसाफोरनिफ्राय लानानै बोराय बुरिसिम गासिबो गोबां रोखोमनि लोमजानाय जेरै एक्स रे आरो माखासे हरखाब जाब्रबथायाव जानानै फैनाय लामायाव बेफोरखौ फाहामो नार्सफोरा बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै कभिड नाइनटिननि समाव जोंनि दतमा पि ऐस सि ब्लक हस्पिटाला गामि गामि थांनानै कभिड नाइनटिननि गोसारनायखौ नुनानै बे गोसारनायखौ होबथानो थाखाय आरो रायजो राजाफोरखौ बे बेरामनिफ्राय बारगहोनो थाखाय गामिनि सुबुंफोरखौ बिजि थुनानै फाहामनो बिजि थुनानै बे बेरामनिफ्राय होबथानो थाखाय जोंखौ राहा खालामनानै होयो आरो बे हस्पिटालाव हस्पिटालनिफ्राय फरायसालि फरायसालिमाफोराव थांनानै साफ्राम फरायसाफोरखौबो बे बेरामनिफ्राय होबथानो थाखाय उन्दै उन्दैसाफोरनिफ्राय लानानै जिथाम बोसोर बैसोनिबानो फरायसाफोरनो सिगां बिजि थुनायखौ कभिड नाइनटिननि हाबाफारिफोरखौ फरायसालिफोराव देहा फाहामसालिनि जायफोर नार्स बिसोरो फरायसालियाव थांनानै बिसोरखौ बिजि थुनानै बे बेरामनिफ्राय बारगनो थाखाय साफ्रोमखौबो आरो जों बयखौबो बे बेरामा गोसारलानो हायैनि थाखाय बिजि थुजादोंमोन जों बयबो आरो बे बिजिखौ सेथिनि उनाव नैथि नैथि उनाव थामथि बिदि होनाय जादोंमोन